मां फ़ेसबुक ट्विटर ऐं इंस्टाग्राम खे फ़ॉलो कंदी आहियां ऐं जेके मशहूर फ़ोटोग्राफर आहिनि उन्हनि में मां नवीन चांदवानी ऐं प्रेम बखीजा खे वधीक फ़ॉलो कंदी आहियां उहे ॾाढा सुठो फ़ोटू कढंदा आहिनि ऐं शूटिंग बि ॾाढी सुठी कंदा आहिनि जीअं त उन्हनि जा फ़ोटू कढियल इअं लॻंदा आहिनि ॼण कोई रियल माण्हू साम्हू बिठो आहे ऐं असांजा जेके बि सिंधी वॾा करोड़पति ऐं शाहूकार माण्हू आहिनि उहे बि उन्हनि खे ई फ़ोटोग्राफीअ लाइ घुराईंदा आहिनि असांजो कोई नंढो वॾो फ़ंक्शन हूंदो आहे सिंधियुनि जो या ॿिए कंहिंजो बि त असां उन्हनि खे ई घुराइण पसंदि कंदा आहिनि असांखे उन्हनि जी फ़ोटोग्राफी ऐं शूटिंग ॾाढी पसंदि ईंदी आहे